जय झूलेलाल असांजे सूरत में मस्तु मस्तु क्लासूं चालू कयल आहिनि जंहिंमें की तव्हांखे सिलाई कोर्स सेखारनि था ऐं पार्लर कोर्स सेखारनि था ऐं कुकिंग कोर्स सेखारनि था हर हिकु कोर्स सेखारे करे ॿारनि खे हुशियारु कनि था ऐं सो बि बिना फीस जे कंहिंखां फीस बि न था वठनि अने असांजे इते सिंधी क्लासेस बि सेखारींदा आहिनि जंहिंमें पेंटिंगियूं सेखारींदा आहिनि ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सॼो उनमें पंहिंजे ॿारनि खे एतिरो प्रोत्साहनु ॾींदा आहिनि सभई खे पंहिंजे पंहिंजे बैंच ॾींदा आहिनि पंहिंजो पंहिंजो टाइमिंग अलॻि अलॻि हूंदी आहे तंहिंमें सिंधी सेखारे करे पंहिंजे ॿारनि खे प्रोत्साहनु कंदा आहिनि ऐं असांजी सिंधी ॿोली अमर रहे इहा असां हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं ऐं इन में असां सक्सेस आहियूं